اتّر پردیش میں ثقافتی تیوہار اور تقریبات بہت سارے ہیں اتّر پردیش میں طرح طرح کے مذہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں اور ہر مذہب کا اپنا الگ الگ ثقافتی تہوار ہے جیسے کہ ہندو دھرم میں دیوالی ہو گیا اسی طرح ہولی یہ سب ہندو دھرم کے ثقافتی تہوار ہیں جس میں ہندو دھرم کی ثقافت اور تہذیب جھلکتی ہے اسی طرح مسلمانوں کی میں بہت سارے ثقافتی تہوار ہیں جیسے کہ محرم محرم والے دن لوگ میلے میں جاتے ہیں جس کے لیے لوگ تیار ہوتے ہیں نئے کپڑے پہنتے ہیں جوش و خروش کے ساتھ میلے کی طرف جاتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں شیئر کرتے ہیں